उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे और भी बेहतर होती जा रही है बहुत सारे इनवर्सिटीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सेंट्रल इनवर्सिटीज़ हैं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो वह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही धीरे धीरे सुधर रही है और यहाँ पर बहुत सारे राज्य जो हैं विश्वविद्यालय हैं और अगर हम लैंगिक असमानता कि बात करें तो लैंगिक असमानता के लिए जो मुद्दा है इसमें क्या है कि अब धीरे धीरे इस पर समान अधिकार होता जा रहा है लड़की लड़का एक समान होता जा रहा है पहले क्या होता था कि शिक्षा में लड़कियों को बहुत दूर रखा जाता शिक्षा से लेकिन अब क्या है कि जितना लड़कों को भी शिक्षा दिया जा रहा है उतना लड़कियों को लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी उतनी ही शिक्षा दी जाए और अगर किसी भी क्षेत्र में हो सरकारी क्षेत्र हो प्रैवेट क्षेत्र हो सर्विस सेक्टर कोई भी किसी प्रकार का क्षेत्र हो उसमें अब लड़कियों का भी योगदान बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है चाहे वो पुलिस प्रसासन हो या फिर वो प्रसासनिक सेवा हो या फिर वो अध्यापन का कार्य हो हर क्षेत्र में जो है लैंगिक समानता होती जा रही है असमानता धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर हम भेद भाव की बात करें तो भेद भाव भी पेहले के अपेछा काफी कम हुआ है अब क्या होता है कि पहले जो है जो निम्न जाती के लोग होते थे उनको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था इस तरीके कि सारी समस्याएँ होती थी लेकिन अब जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं बिल्कुल उच्च वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला कर स्कूल में बैठ कर पढ़ाई करते हैं और वह भी वह भी प्रशासनिक सेवा में अपना स्थान बना रहे हैं अध्यापन में अस्था अध्यापन कार्य में अपना स्थान बना रहे हैं यह भी प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी वह अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए सरकार बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ ला रही हैं जिससे कि निम्न वर्ग को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वह भी बिल्कुल उच्च वर्ग की तरह अपना विकास कर सके क्योंकि अगर जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा ज़िले का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार बहुत ही अच्छी अच्छी नीतियाँ बना रही है और शांति सुरक्षा व्यवस्था जिससे कि अगर भेद भाव रहेगा तो शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था बदहाल रेहगी जिससे फिर बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं जिसके लिए शान्ति और सुरक्षा के लिए भी जो है सरकार जो है नीतियाँ बहुत अच्छे से बना रही है जैसे हाल ही में अभी अगर हम राम मन्दिर कि बात करें तो राम मंदिर में कोई भेद भाव नहीं हुआ राम मंदिर बना हिंदुओं के आस्था का बहुत बड़ी बात थी आस्था के लिए तो वहाँ राम मंदिर भी बना लेकिन भेदभाव न करते हुए उनको मुस्लिम लोगों को उतना चार एकड़ ज़मीन भी दे दी गई ताकि वहाँ पर वह अपने मस्ज़िद भी बना सकें ठीक है तो दोनों के साथ समानता का अधिकार समानता दिया गया दोनों लोगों के साथ ताकि शान्ति और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहे और बनी रहे कोई किसी प्रकार कि किसी को समस्या न हो औ शिक्षा व्यवस्था के मामले में तो बहुत ही कौलेज बन गए हैं बहुत ही इनवर्सिटीज़ हैं आ बहुत ही इंग्लिस मीडियम कौलेज़ हैं जो बच्चे अब धीरे धीरे अपने आप मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग हिन्दी स्कूल में यू पी बोर्ड में बच्चों को न भेज कर इंग्लिस मीडियम में भेज रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है